हेलो हम दिनेश मुखिया बोलि रहल छी पञ्चायतमे रोड पर ढलैयाँबला रोड नहि बनल हँ अहाँकेँ अहाँ कए नम्बर वार्डसे बोलि रहल छी मतलब बड़ा पञ्चायत अच्छा दश नम्बर वार्ड तऽ हमरा ई कहूँ अहाँकेँ जे मोहल्लाके दश नम्बर वार्डकेंँ वार्ड सदस्य केँ भेल

शङ्कर मुखिआ तऽ ओकरासँ नहि पूछैत छियै जे मतलब किआ नहि बनि रहल यऽ हमर रोड नहि करि रहल छथि

ओना तऽ एखन टेण्डर नहि अयलै हँ ठीक छै टेण्डर आबि रहल छै तऽ अहाँ भने हमरा ई बात कहि देलहुँ ठीक छै तऽ हम की कहलियै रञ्जित मुखिआ की नाम छियै वार्ड सदस्यके शङ्कर मुखिआ कहलियै शङ्करके हम बजाबैत छियै ठीक छै ओना हम तऽ साँझेमे बजेबै शङ्करके तऽ ओकरासंँ हम बात करैत छी जे अहाँकेँ रोडकेंँ की समस्या छै ओना तऽ टेण्डरे नहि निकलै दश नली गलीबला योजना लागल अहाँ सभकेँ नली गलीवला योजना लागल की कहैत छै पानि सभके टन्की बैठल

टंकी ओंकि नहि बैठल हँ नली सभकेँ व्यवस्था नहि भेल यऽ अच्छा तऽ अहाँकेँ ई बात अहाँ एक़रा पहिले बतेनाइ चाही ने हमरा यै तऽ अगर पहिले बता देतियै अहाँ हमरा तऽ अभी तक ओ काम भए गेल रहतियै चलूँ कोनो बात नहि छै हम जे छै ने बात करैत छियै रञ्जित मुखिआसंँ एहिके बाद फेर अहाँकेँ हम कॉल करब या नहि तऽ अहाँकेँ मोहल्ला हम आबैत छी किछु दिन रूकि जाउ अभी हम घर पर नहि छी नहि तऽ हम नहि नहि हम घर पर आबैत छी अहिँके मोहल्ला दश नम्बर वार्डमे आबैत छी ठीक छै तऽ फेर हम अहाँसे बात करैत छी ठीक छै रञ्जितोके बजेबै रञ्जित मुखिआके अहाँकेँ वार्ड सदस्यके नहि नहि नहि सुनतै केना नहि ओ नहि सुनतै तऽ हम सुनबै हम सुनबै तऽ ओकरा सुनऽ पड़तै सुनतै केना नहि सुनऽ पड़बे करतै जब ज़िम्मेदारी लेलकै हँ ज़िम्मेदारी निभाबै पड़तै एहन कोनो बात नहि छै जे मतलब ओ बला बात नहि चलतै

नहि नहि हम की कहि रहल छी हम आबि रहल छी तब जाकऽ हम बात करैत छी चलूँ कोनो नहि हम अबैत छी तहन बतियाबैत छी अहाँसे ठीक छै चलूँ ठीक छै